हेल'

औ आब' मा मामोन आंहा दङ' मैगंआ नांथ'वा क'क्राझाराव लांजायोना गांजेमा बाजाराव लां

दे दाहाय दुइथासोयाव थांगोन दुइथासोआव थांगोन दुइथासोआव ओंखार ओमफ्राय ओमफ्राय

बेयाव फान्नो हायाबा बैयाव बौ बाजाराव लांगोन औ खानानै दोनखा बिराथ दाम मोनो सिख'लायोसो सिख'लायोसो औ औ बिराथ दाम मोनो थाइसेयावनो जोगोनारा पनसास थाखा साइट थाखा गाहाम मोनो खुमब्रायाबो बिदिनो थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा दे दा थांगोन दा जिनिसफोरखौ खानानै खानानै ज' माबानानै मनायाव सोना दोनखाजोब मना बस्थायाव बेटारि बेटारि लाना थांगोन दे बेटारिजों थाङा बेटारिजों थांगोन

औ औ ओमफ्राय जेरावबो जेरावबो दाथांसै दा मैगं फानखांनो हाबा आंनो आंनो साहा लोंहोनांगोन दे होमबालाय ओंखारदो